मादै दिनै स्फिसेल मायबाफोर दं नामा बिदिब्ला स्फिसेल साहा लानानै फैदो आरो जाग्राफ्रालाय मा मा दं निमखि मिस्टि सुजि केक सिंग्रा दे स्फिसेल गायखेर बरहा होनानै साहाजों लोगोसे गुदुं गुदुं सुजिखौनो लाबोदो मादै गासै जों जि जन जि जननि साहा आरो जि जन सुजिखौनो लाबोदो दे मादै लोगोसे आरो दैबो लाबोफादो